में इक्क फोटो खिच्ची तस्वीर खिच्ची में ओह् मिगी बड़ी गै पसंद आई की ना उस फोटो बिच कोई खराबी ही

ते पूरा क्लीयर फोटो हा ओह् साफ सुथरा हा एह् पूरी साफ सुथरी तस्वीर आई दी ही ते उसी फोटो गी अगर में कश करियै जूम करियै बी दिक्खना होना ते ओह्दे बिच कोई मिगी खराबी नेईं लगदी ऐ